हा हा डॉक्टर साहिबु डॉक्टर साहिब मां अॻे दफ़े बि तव्हां वटि आई हुअमि सेम प्रॉब्लम खणी करे तव्हांखे ख़बर हूंदी मां त तव्हांज तव्हां त असांजा फैमिली डॉक्टर आहियो त मैडम वरी खां न मूंखे खंघि ऐं उहो साॻो ई प्रॉब्लम थी आहे जे को मां तव्हांखे अॻे दफ़े आई आहे छा कयां मां हा न मैडम बसि मुंहिंजी उहा ई ग़लती आहे तव्हां मूंखे केतिरो बि माना त कयो पर साम्हूं आइसक्रीम अचे थी हुनजे साम्हूं मां रही नथी सघां पेई थी वियो न मैडम हाणे लॻभॻि चारि ॾींहं थिया जे के तव्हां हुन में दवाऊं ॾिनियूं मां उहे खाधियूं पर हाणे उहे बि दवाऊं ख हा मैडम हा डॉक्टर साहिबु हा डॉक्टर साहिबु हा न डॉक्टर जी

जी जी जी जी मैडम ऐं मैडम उहो राइट था चयो मैडम राइट था चयो त मां हिन दफ़े परेज कंदमि न मां हिन दफ़े बराबरि परेज कंदमि ऐं मैडम छा छा खावां खाइण लाइ ॿुधायो जी जी मैम नैचुरल नैचुरल नैचुरल जी आइसक्रिम एरिया आहे न मैडम जी जी बसि पोइ भले हा मस्तु मस्तु समुझायई त अच्छा अच्छा मैडम त बसि हाणे माना तरियल जी शइ कुझु बि ना खाइणी आहे थोरो टाइम मां बाक़ी अॼु तव्हां खां दवाई घुरा वटि घुराए थी वठां पेई जी जी जी

जी जी मैडम जी जी हिकदमि हिकदमि हिन दफ़े मां बराबरि तव्हांजी ॻाल्हियुनि खे ध्यानु रखंदमि थैंक्यू सो मच